अरे भईया आप ओला से बोल रहे हैं कृपा मेरा आपसे निवेदन है कि जो ड्राइवर साहब है उन्होंने जो है कोविड के टेम में मास्क नहीं पहन रखा है और आपको पता है कोविड के टेम में मास्क नहीं पहनने पर अनेकों बीमारियों एवं कोविड होने का खतरा रहेगा भईया आपसे विशेष निवेदन है एक तो एक जो सीटें हैं जो गंदी हैं गाड़ी की आपसे विशेष निवेदन है कि उसको सीटों को साफ़ करवाएँ एवं अपने ड्राइवर को कहें कि वो मास्क पहनें